हाँ मैंने कई ऐसे क्षेत्रों पर यात्रा की है जहाँ पर मुझे कठिनाइयाँ बहुत आई हैं जैसे कि मैं गुजरात गई थी गुजरात के अहमदाबाद में गई थी जहाँ पर लोग गुजराती बोलते हैं पर मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी फिर मुझे कुछ अगर उन्हें समझाना होता था तो मैं तो हिंदी में ही बात करती थी मेरी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी वो समझ जाते थे मैं उनकी गुजराती नहीं समझ पाती थीं फिर मुझे जैसे अगर कहीं जाना है तो वह मुझे छोड़ आते थे वहाँ पर बताए आते थे और हाँ मुझे संवाद करने में दिक्कत वहाँ होती थी जैसे कि मुझे कुछ चाहिए तो वहाँ की चीज़ें कुछ और तरीके से बोली जाती हैं और हम लोग कुछ और बोलते हैं मैं है न चाय पीनी होती थी तो मैं इशारों से या फिर उनको बता देती थी की मुझे यह चाय पीनी है उनकी गुजराती लिखी हुई मुझे समझ में नहीं आती थी मैं उनसे पूछ लेती थी हिंदी तो वो लोग जानते हैं और इस तरीके से वो मेरे से संवाद कर लेते थे पर मुझे गुजरात हुआ महाराष्ट्र हुआ यहाँ बहोत बोलने में कठिनाइयाँ पैदा हुई थीं